ہلو جی یہ ہیلپ لائن نمبر سے بات كر رہے ہیں نا جی سر میں جس گاڑی میں گیا تھا سر اس ڈائیور نے ماسک بھی نہیں لگا ركھا تھا اور سر بندہ بول بھی بہت گندی زبان سے میں رہا تھا بہت گالی گلوج كرتے ہوئے بول رہا تھا اور سیٹیں بھی بالكل گندی سی سیٹیں بھی اس كی بہت گندی تھیں جی جی جی سر اور اس نے سر دیكھیے میری تو میری تو میٹنگ مس ہو گئی نا میں تو میں نے تو اسے ٹائم سے لے جانے كے لیے بولا كہ بھائی مجھے تھوڑا جلدی كر دو تو بندہ بولا بولا بھی ٹھیک سے نہیں بولا بھی میرے سے بہت گندی زبان میں بولا اس كی سیٹیں بھی ساری گندی گاڑی بھی سے بھی بہت بری مہک آ رہی تھی جی جی جی جی بالكل سر میرے سمسیا كا سمادھان تو تب ہوگا نا سر جی سر مجھے میری تو سر میٹنگ مس ہو گئی میں نے تو سر جی جی سر میں نے تو ریفن ریفنڈ كے لیے ڈالا ہے یہ جی سر میں نے ریفنڈ كے لیے ڈالا مجھے ریفنڈ چاہیے سر جی جی جی سر ڈرائیور دارو پی كے چلا رہا تھا میں كیا بولتا سر مجھے نہیں پتا مجھے آپ میرا ریفنڈ كروا دیجیے گا چلیے ٹھیک ہے مجھے آپ تھوڑی دیر میں بتا دیجیے اوكے